काळा भायर सद्द्याक तरी भाशेन खूब प्रगती जाल्ली आसा म्हाजी आजी जी आशिल्ली ती पोर्तुगेज टायमार जल्माक आयल्ली आनी तिजी भाशा जी आसा ती मातशी पोर्तुगेजान म्हणटा आतां जर आमी दार म्हणटा डोर दार म्हणटा आमी कोंकणीन जाल्यार म्हाजी आजी तेक् कवड म्हणटली आमी जर खिडकेक विंडोक जर खिडकी म्हणटा जाल्या म्हाजी आजी ताका जनेल म्हणटली म्हाजी जी आजी आसा जी पयले काळाची आसा जी पोर्तुगेज टायमार जल्माक आयल्ली ती तिज्या भाशेक सद्द्याक पोर्तुगेजाचे वड यूज करता आनी आतां आमी जीं मा हांव आतां ते थड जनरेशन आसा आनी आमी तेका आमी खिडकी म्हणटा कोंकणीन नाल्या विंडो म्हणटलीं सो भाशा जी आसा ती सद्द्याक तरी बदलत आसा प्रगती खूब जाला भाशेन म्हाजी आजी आतां सद्द्याक मॉडन वड्स यूज करता मॉडन म्हळ्या कशें आतां तुका मेन आसा एक पॉयंट आसा जो सामको खूब इम्पॉटंट पॉयंट आसा म्हाजी आजी म्हणटली हो मेन पॉयंट सो ती इंग्लीश वड यूज करतली आनी म्हाजी आजी जी आसा ज ती पयले काळान जल्मा आयले कारणान तिजे भाशा सुद्दा आतां खूब खूप तरेन प्रगती जाला पयलीं आमचे गांवचे लोक वेगळ भाशा म्हणटाले आनी आतां वेगळी म्हणटा पयलीं तेंचे भाशा स्पश्ट नाशिल्ली स्पश्ट नाशिल्ली कारणान त पयलीं शिकिल्ले नाशिल्ले सो तेंकां ती पियॉर कोंकणी खबर नाशिल्ले कशे उलयतात ते आनी आतां आमी जी उलयता ती पियॉर कोंकणी आसा सो भाशेन खूब बदल जाला हांवें पयलां की म्हाजी आजी म्हाजे पप्पा आनी हांव आमच्या तिगांयल्या मदीं भाशेचो खूब फरक आसा म्हजी मम्मा म्हाजी मां जी आसा ती आनी म्हाज्या भितर सुद्दा खूब उलोवपाचें डिफरंस आसा आमी भाशेन खूब फरक पयल्लो आसा म्हजी म्हजी आजी जी आसा ती खूब तरेचे वड यूज करता खूप तरेचे शब्द यूज करता जे आमकां खबर ना तेजो अर्थ आमकां खबर ना आनी जर आमी तेंच तिका आमच्या भाशेन विचारलें जाल्यार ती आमकां सांगता की हाजो मिनींग हो आसा म्हणून म्हाजी आजी न्हां न्हाण म्हणटा न्हाण आमी चुलीक उजो घालता म्हजी आजी म्हणटली न्हाणेक उजो घाल न्हाण म्हणटा चुलीक ती न्हाण म्हणटाली पयलीं आनीक ती दाराक कवड म्हणटाली जनेलाक जनेल म्हणटाली विंडोक अशे खूब तरेचे वड्स आसा जे पयलीं यूज करताले पण आतां आमी भुरग्यां तीं यूज करनात सो भाशेन खूब बदल जाला पयलींचे लोक वेगळे उलयताले आतांचे लोक वेगळे उलयता